हमरा सब हमरा जे छै से नागार्जुनके जे छै से अहाँके लिखल किताब जे छै से बड्ड नीक लागइए हम जे छै से बेसीके जे छै से नागार्जुनके ही किताब पढ़य छी आओर हुनकर हम जे छै से बहुत बड़का फेन छी आओर ओहीमे जे छै से छै हुनकर एक टा युगोके यात्रा तकली तकली मेरे साथ रहेगी आओर बादल को गिरते देखा इएह सब जे किताब जे छै से हम हुनकर अतेक सुन्दर छै जकरा पढ़लासँ जे छै से मोन हर्षित भए जाइ छै आओर आगाके जे छै से अहाँके बहुत मार्ग देखार दै छै जैमे युगोके यात्रामे जे छै से हम जे पढ़लियै हइ जे कि ओ बहुत सुन्दर मार्ग देलखिन यऽ अपन हुनकर जे समयमे बितलइए अपन हुनका जे साथ भेलइए घटना सब टा ओइ बीचमे लिखलकइ यऽ ओहीसँ कहय छथिन जे कि अहाँ अइ हिसाबसँ जे छै से मने चलु ताकि जे छै से अहाँके समय जे छै से साथ दैके अहाँ अपन जे छै से हुनरके जे छै से अहाँ उपयोग करू आओर ओहीसँ जे छै से अहाँके युगोके यात्रामे हम ओइसँ बहुत कुछो जे छै से सिखलहुँ बहुत किछु सिखलहुँ आओर ओहीसँ हम अपन जे छै से समयके जे छै से बितबय लए चाहय छी आओर हुनकर ई किताबसँ हमरा बहुत सीख भेटल आओर बहुत मोन लागल हुनकर किताबके बिना जे छै से हमरा रहनाइ जे छै से बहुत मश्किल भऽ जाइए रोज रोज हुनकर किताब हमरा जे छै से पढ़ऽ पड़इए हुनकर हम जे छै अते बड़का फैन छी जे एक टा वएह टा एहन लेखक छथिन जे कि हमरा जे छै से मोन पसन्दमे छथिन जे कि हुनकर किताब कोनो भी निकललइ तऽ हुनकर किताब बिना पढ़ने हम जे छै से मने जे छै से समय नहि छोड़लियै जब तक पढ़लियै ने तब तक खाना पीना सारा किछु हम बिसरि जाइए लेकिन हुनकर किताब हमरा पढ़ने छै किएक कि हुनकर किताबसँ हमरा बहुत जीवनमे सीख भेटलइ बहुत किछु हम जे छै मने कयलियै आओर हुनके किताबके जे छै से ओकरेसँ हम जे छै से एखनो तक अपन समयमे कोनो एहसास नहि हुअए दै छियै